थांनाय नै मार्च नै रोजा नैजि थाम माइथायाव जेब्ला आङो बङाइगावनिफ्राय जरहात फारसे बासजों दावबायदोंमोन बावहाय आङो गिबियाव बङाइगावनिफ्राय फुंनि स्नि थामजिनिफ्राय आङो गाखोदों बेनिफ्राय आङो गाखोयै गाखोयै गवाहाटि फारसे ब्रै घन्टासिम हान्थिदों बे हान्थिनायनि गेजेरनि समावनो आङो जे आंनिमोन नुनो मोन्नाय बे आंनि दावबायनाय बेवहाय नुनो मोनदों जे जाय बासनि रांगिरि रां खांगिरि बिथाङा आंनिफ्राय रांखौ लादों आरो बिथाङा जेसेबां लानांगौ बेखिनिखौ लानानै आंनो माखासे फैसा मोनफिननांगौखौ हरफिनदों गुबुन गुबुनफोरनिफ्राय बिथाङाबो फारियै खालांदों खांलांनायाव सोरनिफ्रायबा नांगौनि बारा सोरनिखौबा नांगौखिनिखौ लानानै बिथाङा लानायखौ नुनो मोनदों जेब्ला आङो जेब्ला हान्थियै हान्थियै मोनसे गवाहाटि मोनैनि सिगां गेजेर फर'बाव मोनसे साहा लोंनो थाखाय बासआ लाखिहैयो बावहाय आङो बासनिफ्राय ओंखारनानै गंसे साहा गलायाव साहा आरो सिंग्राखौ जादों आरो जाखांनायनि जि मिनिटनि उनाव जेब्ला बासआ खारफिनो बेलखौ दामनानै होयो अब्ला आङो गारि फारसे फैफिननानै आंनि जायगायाव जिरायफैफिनो बिदिनो जिरायनानै आङो जेब्ला हान्थिलांबाय थादों जेब्ला गवाहाटि सौहैयो अब्ला आंनि हान्थिनाया बङाइनिफ्राय ब्रै घन्टा सम लादों जेब्ला आङो गवाहाटिनिफ्राय फिन दावबायफिननो लायो अब्ला आंनि थांनांगौ लामाया दाइन घन्टा दंबावोमोन जरहातसिम सौहैनो बे गोलाव सम लामा हान्थिनायावहाय आंनियाव गोबांथार आंनि गिबि खेबनि जे मोनदांथि बेखौ आङो बुंनो फोरमायनो सानदों जे जेब्ला आङो गवाहाटिनिफ्राय गाखोफिन्नानै हान्थियो अब्ला बेलासिनि थाम बाजिबायमोन जेब्ला आङो थाङो अब्ला थाङै थाङै जेब्ला जरहात मोनैनि सिगां मोनसे गेजेर खल'बाव मोनसे नोगोरमायाव लाखिहैयो बावहाय लाखिनायाव हरनि दाइन बाजिबायमोन बावहाय गंसे हटेलआव लाखियो बे हटेलयाव जेब्ला लाखियो अब्ला आङो बासनिफ्राय ओंखारनानै हटेलावहाय ओंखामखौ जादों जानायावहाय आङो नैजौ रांनि ना आरो ओंखामजों जानानै दसे रेस्ट लानानै आङो थामजि मिनिटनि उनावहाय बासआव गाखोफिनो जेब्ला आङो बासआव गाखोनानै जारनि खालामफिनो अब्ला आंनि देहाया ओलैस्रो मोनदोंमोन मेंनायजों आङो दसे गारिनि जे आंनि जिरायनाय खथायावनो आङो उन्दुग्लांदों जेब्ला आङो दो दो उन्दुलांदों गेजेर ससेयाव आङो सिरिजाहाथ मोननानै जेब्ला टाइमखौ नायो अब्ला मोनानि जि रिंगा जाबायमोन अब्ला आंनि हान्थिनांगौ लामाया थामजि मिनिटल' बाखि दंसैमोन सहैनो थाखाय अब्ला आङो गावखौनो थियारि जायो बा आंनि नांगौ खिनि बेक लांनाय बेक आरो आंनि उन्दुनाय जे मुब्रुं जानाय देहाखौ आङो बासनि खोरखिजों मोखांखौ सुहरनानै आङो गावखौनो आंनि फालिजों फुगारनानै लायो आरो फुगारखांनायनि उनावहाय आङो जेब्ला गावखौ रेदि जायो अब्ला आङो टाइमखौ नायो जिबा मिनिट गोनांसै अब्ला आङो आंनि लोगोखौ फन खालामहरो जे लकेसोनाव सौहैनांगौ जे थावनियाव सौहैथारनांगौ बेखिनियावनो आङो सौहैनो थाखाय हर गोथौ जानायलाय आङो गारिखौ मोना बेनि मोननाय नंला सान्नानै आङो आंनि बासनि थाथ'हैनाय जायगासिम आंनि लोगोखौ फैनो आंखौ लांफैनो खावलायह'रो बे बादियैनो जेब्ला आङो बासआ जरहातसिम सौहैयो स्थेसनसिम अब्ला आङो स्थेसननिफ्राय आंखौ लोगोया लांफैयो दैखाङो जोङो सानैजों गोजोनग्लाय लानानै बेबादिनो दावबाय लाङो आंनि जे नैजिब्रै घन्टा हान्थिनाय लामायावहाय गोबां बेबादिनो मोन्दांथि मोनदों जे गोलाव लामा हान्थिनायाव गोबां देहाया ओलैस्रो मोनो आरो बे गाखोनाय बासआवहाय नोंथाङा गावखौ थि देहाखौ गोख्रोङै लाखियाबा हयथ' नोंथांनियाव समाव गावखौनो देहाखौ दुरबल मोनगोन बेखौ आङो बुंथियो बेनिखायनो आं खावलायो जाय बिथांमोना दावबायो नोंथांमोनहाबो गावखौनो गिबियावनो साखा फारायै जाना लाखा अब्लासो जोङो दावबायगोन जेखुनु आंनि गंसे बासजों दावबायनायनि जे मोन्दांथि आं बे खिनिखौनो बुंनानै दोन्नाय जाबाय